آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا بہت اہم رول ہے ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے الگ الگ مراحل میں بہت ضروری ہے پہلے کے دور میں جو کھیتی ہوا کرتی تھی تو جو وہ مینولی چیز تھی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی جس میں محنت بہت ضروری تھی اس میں ہل جوتے جاتے تھے جوتائی کرنے کے لیے کھیتوں پہ اور کھیتوں کو پٹون کے لیے ہم لوگ دیگر کئی کئی واٹر کہیں سے لا کے کھیتوں میں ڈالا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج جتائی کے لیے ہمارے پاس الیکٹرانک ٹریکٹر آ گیا ہے ڈیزل پہ چلنے والے ٹریکٹر آ گئے ہیں اور پٹانے کے لیے اریگیشن کے لیے ہمارے گاؤں میں بہت الگ الگ موٹر جو پمپ سیٹ ہے وہ آ گئے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے کاموں میں کسان بھائی کے کاموں میں بہت سارے آسانی مرحلے آئے ہیں آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی اتنی اہمیت والی چیز بن گئی ہے جس کے وجہ سے ساری کھیتی آسان ہو گئی ہے یہاں تک کہ ٹیکنالوجی کے ہلپ سے ہم بنا مین پاور لگائے ہوئے کھیتوں سے گیہوں چاول آسانی سے کٹوا سکتے ہیں اور گھر تک پہنچا سکتے اس کو آج کے دور میں ہم تھریشنگ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ تھریشر بھی ٹیکنالوجی کا ہی دین ہے ٹیکنالوجی ایک ایسی دین ہے جس کے وجہ سے ہمارے گاؤں میں جتنی بھی کھیتی ہوتی وہ آسان ہو گئی